دنیا میں کہیں سفر کرنا ہوا تو میں سعودی عرب جاؤں گا سعودی عرب جانے کا میرا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر میں عمرہ بھی کر لوں گا اور زیارت بھی کر لوں گا مدینہ بھی چلے جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے مقبرہ بھی دیکھ لوں گا اس سے مجھے سعودی ہی جانا اچھا لگے گا